आयुश्मान भारत ही योजना सप्टेंबर दोन हजार अठरांत चालू जाल्ली आयुश्मान भारत योजना पांच लाख रुपये म्हळ्यार वर्साक एका फॅमिलीचें आरोग्य सुविदा दिता ह्या सुविदेचो लाब घेवपा खातीर पुराय कुटुंबाचें वार्शीक उत्पन्न हें दोन लाख ते तीन लाखां मदीं उरपा जाय ही सुविदा भारतबर लागू आसा तशेंच हाचो लाभ सरकारी वा बिगर सरकारी दवाखान्यांत बी घेवपा जाता ह्या सुविदेचो खरो लाभ हो बारतांतल्या गरीब जनतेक जातलो जामकां हाची खरीच गरज आसा तें हाजो वापर हांकां जेन्ना जाय तेन्ना ते करपा शकतात